شادی یا سالگرہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا اپنے پریوار کے ساتھ رہنا بہت سے بہت اچھا لگتا ہے شادیوں میں لوگ ہمارے یہاں آج کے دور میں شادی میں بہت سارے سارے پریوار ایک جگہ اکھٹے ہوتے ہیں اور بہت سارے میل میل ملاپ ہوتے ہیں ملتے ہیں شادیوں میں نئے رشتہ داری بنتی ہے اور جشن کا ماحول ہوتا ہے ایک دم شادی جب ہوتی ہے اس سے چار دن قبل اس کے بعد چار دن بعد شادی کا بہت اچھا ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پریوار ہماری خاندان ہمارے آنے والے رشتہ دار بہت سارے لوگ لطف اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ ملتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے دو رشتہ داروں کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے سالگرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح لوگ جنم دن مناتے ہیں اور جنم دن منانے سے انسان لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کے جنم دن مناتے ہیں شادیاں میں لوگ ایک کے رشتے سے دوسرے رشتے جڑتے ہیں ایک خاندان سے دوسری خاندان جڑتی ہے نئی نسل ہمارے یہاں آتی ہے اور نئی نسل کا اضافہ ہوتا ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نئی نسل کی ہوتی ہے جس سے ہمارے مرحلے میں آسانی ہوتی ہے اور دیگر ہمارے خاندان میں جشن منایا جاتا ہے